हम ने एक ढाबे वाले के यहाँ ऑर्डर दिया क्या की हमको क्या कहते हैं खाना चाहिए खाना खाने के लिए हमने ऑर्डर किया फिर उन हमको अचानक से फिर कहीं जाने का हुआ तो फिर हम बोले भईया फिर हमने उन्हें बताया कि भईया हम आपका हम को कहीं अचानक जाना है इस कारण हम आपका आपके अपने ऑर्डर को कैंसिल करते हैं आप ये खाना कैंसिल करिए हमें अचानक से कहीं जाना है इसलिए हम आपके खाने को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं आप इस ऑर्डर को कैंसिल करिए